हैलो अस इंया लैंदे पंज ज्हार बाऽ जेह्ड़ी चढ़तल होऐ ते ओह्बी लेई बी लैन्ने अस बाऽ अग्गें थुआढ़ी मर्ज़ी ऐ जिन्ना तुस देई सको नेईं नेईं असें पूरी रात जगराता करना पंज ज्हार सगुआं घट्ट ऐ आं जी नेईं नेईं असें गै लैना सारा चलो ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ ठीक